हमे दिल्लीमे लाल किला घूमलियै जगह जगह अलग अलग मन्दिर कुतुब मीनार राजघाट बहुत सारा मन्दिर फिर यहाँ पूर्णियाँमे जेसभ छै मन्दिरसभ पूरणदेवी माता स्थान सिटी काली रानी सती मन्दिर ज्यादा दिल्लीएमे घूमलियै जगह जगह अलग अलग इसमे ओसभ देखलियै चिड़ियाघर अप्पूघर ईसभ घूमय लेल गेलियै आओर यहाँ पटना पटना भी गेलियै वहाँ भी घूमलियै आओर जे छै बस एतने घुमलियै